उर्जाके दुनिआभरिमे बहुत बड़का सङ्कट उत्पन्न भऽ रहल छै खासकऽ कऽ जखन जङ्गलके कटाइ कएल जाइ छै तहन एकटा उर्जाके बहुतके उर्जाके बहुत कम अथी कम उपयोग होइ छै उर्जाके खपत होइ छै देशमे बहुत एहन गै गैस छै मतलब एल पी जी ईसब गैससब छै जकर दिक्कत होइ रहै छै पता चलै छै आबैवला समयमे एकर समाप्त भऽ समाप्तिकरण भऽ जेतै जाहि कारणसँ बहुत सारा लोक बायोगैसपर निर्भर होइत होइलए चाहैत छथि जेनुइन एनर्जीके तरफ आओर आकर्षण होइ छै सबके एहि दुआरे भारत सरकार एहि बायोगैसके तरफ बहुत आओर बहुत दिमाग लगेलखिन हँ आओर बहुत सारा ओहिके एहिसँ बहुत आदमीके एहिसँ सहयोग होइछै जेनाकि पहिले बायोगैस गोबरगैस होइ छ्लै ईसब बहुत सारा लोकोके घरमे गैस पहुँचै छ्लै एहिसँ बिजली बिजली बनै छ्लै बहुत सारा लोक एहिसँ उपयोग करै छलै इएह बहुत सारा लोकके काम दै छलै कृषिके क्षेत्रमे आब उपयोग कएल जाइ छै जेना ट्रेन आब चलै छै तऽ इन्ध इन्धनके रूपमे बायोगैसके उपयोग कएल जेतै धीरे धीरे ई मिथेन एकर एगो उपयोग छै जाहिमे आब पेट्रोलमे मिलाकऽ बहुत सारा पेट्रोलियमके मात्राके कम कऽ देल जेतै आओर बहुत सारा एहन कारण छै जकर जकर उपयोग कएल जाइ छै बहुत सारा खनिज इन्धनके रूपमे खतम होइलै जा रहल छै जेना कोयला आओर पेट्रोल डीजल इत्यादि सब खतम भऽ जेतै एहि कारण बहुत सारा लोक बायोगैसके उपर आकर्षि आकर्षण होइ छै जाहिसँ ओ बड़ एगो विण्ड मिलके तरह जेना घुमै चक्कर चक्की द्वारा जे बिजली उत्पन्न होइ छै वएह तरह ओकरा बार बार हम उपयोग कऽ सकै छी बार बार बना सकै छी ओकर खतम होइके चान्स नहि रहैत अछि अहाँ बहुत एहन देखैत हेबै जे लोक गोबर गैसके द्वारा बनबै छ्लै बनबै छलखिन पहिनैओ देखैत हेबै अहाँसब जे ओ गोबरगैस द्वारा बनबै छलखिन विद्युत ओहिसँ पूरा घर ओ जतऽ जतऽ होइ छ्लै सब अपन ग्रामीण क्षेत्रमे सौँसे ओ गैसके उपयोग कएल जाइ छलै आओर बहुत सारा विद्युतके जेना बिजली बल्बसब जराएल जाइ छलै बहुत सारा लोक तऽ आब तऽ खानो बनाएल जाइ छै बायोगैसपर जेना गोबरगैसपर देखैत हेबै मिथेनसबके उपयोग कएल जाइ छै ओहिसँ पूरा खेतीमे विद्युतके कमी पूर्ण कएल जाइ छै गैसके सिलेण्डरके जेना गैसके कमी होइ छै देशमे पता चलि रहल छै अहाँके आबैवला समयमे एकर कमी भऽ जेतै विश्वमे एकर सङ्कट मँडरा रहल छै पूरा सौँसे आबैवला पचीससँ तीस सालमे एकर खत खतम होइके चान्स छै एहि दुआरे सब एकर बायोगैसके तरफ आकर्षण होइ छै जाहिसँ पेड़के कटाइ होइ छलै ताहि कारणसँ बहुत सारा दिक्कत होइ छै एकर एहि दुआरे आब लोक चाहै छै जे बायोगैसके तरफ सब आब आबै आओर ओकर पेट्रोलियम डीजल सबके कमी महसूस नहि होइ एहि दुआरे बायोगैसके उपयोग कएल जाइ छै दुनिआभरिमे एकर आब आकर्षण कएल जाइ छै दुनिआभरिमे आब बायोगैसके उपयोग कएल जाइ छै सब चाहै छै जे हमर देश बायोगैसपर उपयोग करै पेट्रोलियमपर निर्भर नहि रहै जे आबैवला समयमे पेट्रोलियम खतम भऽ जेतै तऽ दुनिआमे एगो बहुत बड़ा सङ्कट भऽ जेतै एकर एगो प्रतिरोध उत्तरके लेल एगो बायोगैसके उपयोग कएल जाइ छै जाहिसँ पूरा धरतीपर नीक रहै सबकिछुके दिक्कत नहि होइ बिना कोनो विद्युतसँ चलैवला उपयोगके आब बायोगैसो द्वारा चला सकैए जेना बिजलीके उत्पन्न आब बायोगैसोसँ कऽ सकै छी अहाँ एहि दुआरे सरकार चाहै छै जे बायोगैसके हमार देशमे हमर देशमे जतेक जादा उपयोग हुअए ततेक देशमे हमर देशके विकसित हैत हमर देशमे जतेक बायोगैसके उपयोग कएल जेतै ततेक हमर देशमे रोजगार बढ़तै बिजलीके उत्पन्नके साथ साथ हमर देशमे बायोगैसके भी उपयोग कएल जेतै आओर हमर देशके लोकसभ एहिसँ सुरक्षित रहतै बिजलीके द्वारा एकर ख खतम होइके कोनो आसार नजर नहि आबै छै एहि दुआरे लोक एहिके तरफ जादा आकर्षित होइ छै यहाँ बिजलीके तरफ देखबै तऽ अहाँ जल्दीसँ आबैवला समयमे कोयलासब खतम भऽ जेतै जाहिकारण विद्युतके कमी हुअऽ लगतै एहि दुआरे लोकसब बायोगैसके तरफ अपन आबैके चाहै छै